काणकोण म्हटल्यार आमकां काणकोणकारांक काणकोण साकून खंय दुसऱ्या कडेन वता जाल्यार खूब पडटाले खूब म्हटल्यार खूब पयस पडटा आतां तेमी जो मनोहर पर्रीकर भाईन जो रस्तो करपाक घेतलो तो तेमी सद्या कंप्लीट केला डायरेक्ट हायवे केला तो आनी तो जाल्या कारणान लोकांक बरें पडला की डायरेक्ट तेमी कारवार कर्नाटका ते सायडीन वचपाक शकता किंवां थंयचे लोक डायरेक्ट हांगा विदीन अ थोड्या टायमार गोयांक पावतात आनीक ह्या कृतेन जे टायम जो आमचो वेस्ट जातालो ट्रेवलींग करपाक तो सुद्दां सेव जाल्लो आसा आनी तो टायम आमी खंयच्या बऱ्या कारणा खातीर यूज करपाक शकता तश्यो बसीज बी आतां खूब जाल्ल्यो आसा आनी टायमाचेर आसलेल्यान लोकांक अशें खूब वेळ थंय रावपाक मेळ पडना बसस्टेंडार

आनीक तो बेगीन जावूनी जाता तितको बेगीन आनी तेतून खूबश्या प्रोग्राम ऑर्गनायज जावूनी ज्या कारणान भुरग्यांक खुबशे चान्स मेळूं तेमचे टॅलंट दाखोवपा खातीर